हमारे धार्मिक प्रथा प पहले ऐसा होता था कि कि बाल विवाह होते थे और प्राथमिक तकनीकी में वृद्धि नहीं होती थी और नव नव विवाह भी नहीं होते थे ऐसी कुछ नव कल्पनाएँ होती थी कि पहले पहले की पहले की पीढ़ी से अब की पीढ़ी में बहुत ही डिफरेंट आ चुका है जोकि हमारे लिए बहुत ही धार्मिक प्रथा बन चुकी है जिससे आ आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चल चुकी है जिससे टी टी वी के द्वारा ह हम फ़ोन के द्वारा कहीं भी आज पहले की धार्मिक प्रथाएं ऐसी थी जिसमें पुनर्विवाह की भी कमी थी और बाल विवाह की प्रथा अधिक चल रही थी पहले की प्रथा में अब बहुत डिफरेंट हुआ है पहले हम बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता था जिससे समय में सुधार नहीं था और अब ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत प्रकार के वाहन चले हैं जिसकी सुविधा से हम दो घंटे का काम दो मिनट में कर देते हैं और आज हमारे सामने मोबाइल भी समिट है जिसकी सहायता से हम दूर दूर की जानकारी भी ले सकते हैं पहले की प्र की संस्कृति भी अच्छी नहीं थी और आज की संस्कृति में लोग अधिक बुद्धिमान हुए हैं पहले लोग पु पहले का समय लोग पूजा पाठ में अधिक समय व्यतीत करते थे परन्तु आज और बोलें धार्मिक परम्पराओं के अनुसार हमारी संस्कृति में पहले से अधिक अब प्रसिद्धि हुई है कल्पनाओं में पहले से ज़्यादा अब कल्पनाओं में वृद्धि हुई है अधिक सुधार हुए हैं हमारी संस्कृति में धार्मिक परम्पराओं के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि अब हम अपने जीवन में नई कल्पनाएँ कर सकते हैं और नए नए काम कर सकते हैं और हम आजकल टी वी के ज़रिए दूर दूर न्यूज़ के अनुसार दूर दूर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे हमारे समय की बचत होती है और धन की भी बचत होती है और हमारी धार्मिक प्रथाएं संस्कृति पहले से अब बहुत ही बेटर हो चुकी है और न्यू कल्पनाएँ भी अब हमारे समाज में आ रही है धीरे धीरे पहले से ज़्यादा अब हमारे समाज में वृद्धि हो गई है जिससे कल्पनाओं में सुधार आया है इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पहले से के जीवन से आज का जीवन हमारे लिए बहुत ही शुभकारी शामिल हुआ है